हैलो जी राजकमल रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैंने मुझे एक आर्डर देना है मुझे गर्म पानी का आर्डर देना है कि गर्म मुझे ऐसा गर्म पानी ऐसे थैले में चाहिए कि जो कि कम से कम बहुत सारे देर तक गर्म रहे क्यूोंकि मुझे गर्म पानी की बहुत आवश्यकता है मैं बाहर फंसा हुआ हूँ और मुझे गर्म पानी ही चाहिए मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है जिसके कारण मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पैकेज में गर्म पानी प्रदान करें कि को गर्म पानी गर्म ही रहे ठंडा ना हो